हलो कहिए हाँ राम राम हमारे यहाँ तो बीस रुपए किलो चल रहा है पालक पन्द्रह रुपए किलो टमाटर भी पन्द्राह ही रुपए किलो हैं सस्ते हो गए आपको कितने के चाहिए पहले आप तो बताओ आपको कितने का चाहिए नहीं पाँच रुपए किलो नहीं मिलते एक दो रुपए तीन रुपए कम कर देंगे बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे टमाटर में भी दो रुपया कम कर देंगे हाँ अगर पाँच दस किलो लो आप तो उसमें चल भी जाता है कि चलो भाई तीन चार रुपए कम कर दो लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हमें क्या पड़ेगा फिर गोभी का भाव ही है यह गोभी पंद्राह रुपए की आती है आपको कैसी चाहिए क्या भाव चाहिए बड़ी बीस की मिलेगी और छोटी पन्द्राह की मिलेगी आपको कैसी चाहिए ठीक है मिल जाएगी देखेंगे हाँ और क्या चाहिए जी और आलू कितने चाहिए

हाँ मैथी मैथी भी पच्चीस रुपया किलो है नई आई है ना इसलिए महँगी है अच्छा ठीक है चल जाएगा मटर तो बीस रुपए किलो है ही देखो अब ईखट्टा लो तो कुछ कम होता है एक एक किलो में हमको क्या पड़ेगा हाँ जी आईए और भी जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा और क्या सेवा करूँ आप